फ्रीडम फाइटर जैसे महात्मा गाँधी रहलखिन हेँ भगत सिंह सभ रहलखिन हेँ ईसभ देशके लेल क्रान्तिमे लड़ल रहलखिन तऽ उएह सभ जे हइ फ्रीडम फाइटर जेना कहैत छै जे लड़ल होइ देशके लेल तऽ उएह हमहूँ एगो रिटायर्ड फौजी छी आब तोहूँ सभ जे हइ तैयारी करह दौड़ह तकर बाद फिजिकल आ मेडिकल निकालैके जे हइ कोशिश करह दौड़ह मेहनत करह जे तोहूँ सभ फौजमे जा कऽ देशके लेल लड़ि सकए जेना भगत सिंह चन्द्रशेखर आजाद ईसभ रहलखिन हेँ आ ओसभ देशके लेल लड़ाइ कयलखिन हेँ आ ओसभ अंग्रेजसँ लड़लखिन आ तोहूँसभ फौजमे जा तैयारी करह भर्ती हेतौ हँ तऽ फॉर्म भरि ले हँ तऽ फॉर्म भरै छेँ तऽ मेहनत कऽ के दौड़ह ई नहि कि फॉर्म भरि देने छी तऽ ओकरा छोड़ि दह एकदम मेहनत कऽ के ई चित्त लगा कऽ कि नहि हमरा निकालि देबयके हए तऽ निकालि देबयके हए एहिमे जे हए पूरा निकालयके तरीका जिम विम मारह आ एकदम खाय पियैपर ध्यान दऽ जे शरीर जे कमजोरी ने पड़य आ मेडिकल आ फिजिकलमे कोइ दिक्कत नहि आबय आ ईसभके ध्यान रखि कऽ जे हए आ पूरा जोर शोरसँ जा जे सिलेक्शनमे निकलिए जाय आँय ह्म्म हँ तऽ सवेरे चारि बजे उठह दौड़ह एकदम मेहनतसँ लगनसँ तब ने आर्मीके लेल बड़ा मेहनत करै लेल पड़ैत छै एहिके लेल तनिका हँ हँ ईसभ हलखिन ने ईसभ देशके लेल बहुत लड़लखिन हुनका सभसँ कुछ सीख ले तोहूँसभ जे हए सभसँ बढ़िआँ फौजके नौकरी हए ओहिमे जे हए जा हमहूँसभ कऽ के रिटायरमेंट लऽ लेने छी

हँ हँ तऽ फॉर्म भरि देलेके साथे एकदम मेहनत करह जाहिसँ सिलेक्शन तऽ होइए जाइके चाही ह्म्म

ठीक हौ तऽ रखै छियह